سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ورزش انسان کے لیے بہت ہی اہم عمل ہے ورزش سے صحت اچھی رہتی ہے جسم مضبوط رہتا ہے اور دماغ صحت مند رہتا ہے اور اس ورزش میں دوڑنا شامل ہے یوں تو ہم جو کھیل کھیلتے ہیں اس میں دوڑنا بھی شامل ہے اور ہم ہر روز صبح بہت دور تک دوڑتے ہیں روزانہ ہم کئی کلو میٹر دوڑتے ہیں جہاں تک دوڑنے کے دوران موسیقی سننے کی بات ہے تو میں ایسا بہت ہی کم کرتا ہوں کیوں کہ اس سے دماغ منتشر ہوتا ہے اور دوڑنے میں خلل واقع ہوتا ہے میرا ماننا ہے کہ انسان جس وقت جو کام کرے اس کو چاہیے کہ اپنے جسم کے ساتھ ذہن و دماغ کو بھی وہیں پر حاضر رکھے تاکہ مکمل یکسوئی اور دل و دماغ کے ساتھ اس کام کو انجام دے جیسے پڑھائی کے وقت صرف پڑھائی کرے اسی طرح ورزش کے وقت صرف ورزش کرے میں ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہوں ہاں کبھی کبھار ایسا کرتا ہوں کہ میں کوئی موسیقی کے موسیقی کو دوڑنے کے دوران سن لیتا ہوں لیکن اس میں بھی میری کوشش یہی ہوتی ہے تو موسیقی سنوں جس سے میرے کام میں اور میری دوڑ میں بہتری آئے اسی طرح کبھی کبھار میں قرآن کریم کی کوئی سورۃ لگا دیتا ہوں اور ورزش اور دوڑنے کے دوران اس کو سنتا رہتا ہوں لیکن اکثر میں وہی کرتا ہوں جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ میں دوڑنے کے دوران کچھ بھی سننے سے دور رہتا ہوں تاکہ مکمل یکسوئی کے ساتھ میں دوڑ سکوں